खोनादोंना ओइ आंहा न' गंनै लुदोंमोनलै आरसिसि बै गंनैयाव माने होखांखाबाय आरो माबा रुम मोननै खथानैयाव बाल्ब गंसे आरो फांखा गंसे आरो रुम मोनसेयाव बाल्ब गंसेबाव इसे दामिनि बाल्बा ओमफ्राय फांखाया सिलिं फेन नांगोन ओमफ्राय सिलिं फेना इसे मा उसा ब्रेन्ड दंना गैया ओमफ्राय खाफा बर्द नांगोन बै सुइसआ बेखौ नांगोन ओमफ्राय बे बाल्बा बेसे बेसेनि दङ बै गिदिरा गैया नामा रद लाइट दंना गैया आदस' रद लाइटा उसा बेसे थांगोन इसेसो खमाया दे दे दे ओमफ्राय माब्ला लागायनो गाबोन हागोनना हाया होमबा सिलिं फेन मोननै बाल्ब मोननै बेसेसो खरस जागोन टटेल ए पेकिं सार्ज मा सार्ज लागोन आरो थार बेलाय हनै माबायाबो दङ सुइस बर्द खाथा बर्द ना मा होनो बेखौबो लाबोफानांगोन मोननै होमबा जाबाय